स्विमिंग करदे वक्त वेव दा सामना ते बड़े बारी कीता बट ब्रिज्ज दा सामना नेईं होएआ ब्रिज्ज कदीं क्लोज हैनी साढ़े इत्थें बट होर बी बड़े चैलेजिंस होंदे स्विमिंग करदे वक्त जियां बड़दे फ्लो दे उप्पर जिस साइड जेल्लै अस तारी मारने होन्ने स्विमिंग करने होन्ने ते उल्लै बड़ी प्राब्लम होंदी सानूं जान मती लाना पौंदी कदें कदें पत्थर आई जंदे अग्गें बड्डे बड्डे लक्कड़ियां आई जंदियां

होर बी बड़े तरीके होंदे सेफ रैह्ने दे थोह्ड़े घट्ट पानी च तारी मारनी पानी दा फ्लो दिक्खना चाहिदा फ्लो निं होना चाहिदा सब डू लार्ज वाटर बाडी सच ऐज प्रपेयर टू लीव स्ट्रांग क्रंट ऐक्सट्रा साढ़े इत्थें लार्ज वाटर बाड्डी ते मिलदी निं पर इक बारीं असीं डैम डैम च घूमन गे हे उत्थें मारी ही तारी उत्थें उत्थें डैम दे सैडें सैडें राक स्टिप राकेस ते बड़े होंदे हे वेवस स्ट्रांग क्रंट बी बड़े होंदे हे उद्धर क्रंट स्ट्रांग क्रंट निं होंदे हे बट राक होंदे हे लीफ पत्ते पुत्ते होंदे हे उत्थै ख'ल्लैं इ'यां बिच्च बिच्च जगह् इयां होंदी ही यकदम खड्डे आई जंदे हे घट्ट जगह् च बी ते पानी उं'दा इन्ना साफ निं होंदा हा बड़ा धुंधला धुंधला होंदा हा पता निं चलदा हा कुद्धर केह् ऐ